हैलो नमस्ते भैन जी खरे तुस सनाओ ओह् मड़ो ताहीं रुआइयै सत्संग ऐ तां उ'नें सद्दे दा हा ते महां पुच्छी लैन्नी आं ते किट्ठियां जंदियां हियां एह् अज्ज आए ते उं'दे खरे कल्ल ते अज्ज ञारां बजे सत्संग ऐ ते में हा तुसेंगी पुच्छनी आं

यरो बड़ा दूर ऐ कि'यां इन्ने दूर जाना दिक्खो थुआढ़ा बी जागत ऐ ते मेरी कुड़ी कि'यां चुक्कने कि'यां जाना मड़ो ते हां अस बी कुत्थै घरा बाह्र जन्ने होन्ने डंगर इ'यै करदे होई असें बड़े मुशकला कन्नै बाऽ तुहाईं आह्ले पास्सै ठंड ऐ निं ते कोट्टी लाई लैगे हां एह् लैने ई थ्होऐ निं रातीं खबरै उं'दे बी चिर निं होवै ते इक्क बारी छुड़गे अस बच्चे ते सम्हालगे आपूं हां असें केह् करना ते खरी भी तुस पक्की गै रक्खेओ त्यारी भी में एह् निं आखना ई कन्नै एह् जेह्की कन्नै ऐ नी इसी निं आखना ई ते कन्नै किश लैना बी होंदा फ्रूट जां किश लैना बी होंदा ई हां फ्रूट इन्ना मैंह्गा मड़ो फ्रूट चाढ़दे खरी भी अस तुसें गी हां एह्बी ठीक ऐ पं'ञा पं'ञा रपेऽ चाढ़ी ओड़गे कन्नै स्येऊ खरी भी तां भैन जी फोन करेओ खरी तां